आसामाव फालांगि खालामनायाव साहा आबादा जोबोद मोजां जों साहा आबाद खालामनानै ओरैबादि पेमास आसामाव साहा आबाद खालामनाया जायखौ जों आसामाव जोबोद गोबांनि साहा मोन्नो हायो आरो गुबुन गुबुन हादोरफोरा जोंनि आसामनिफ्राइ साहा साहा पाटि लांफैयो साहायानो जाबाय जों बयबो लोंनो मोजां मोनग्रा साहाखौ जों बयबो मोजां लोंनो मोजां मोनो बिनिखायनो आसामाव गोबां साहा आबाद मावनाय जायो आरो बे जोबोद मोजां जायो जायनि थाखाय आसामनि सुबुंफोरा मुलाम्फा खामायनो हायो आरो राङाव नि बिथिङाव खामायनो हायो बेनो जाबाय जोंनि आसामानि सुबुंफोरनि मोनसे रां खामायनो हानाय मुलाम्फा साहा